یس اسکائی ٹریول ایجنسی گڈ مارننگ جی جی جی جی ہمارے پاس جو ہے ہر الٹرنیٹ ڈے پہ بس جاتی ہے اور میرے خیال سے ٹیوسڈے کو اگلی بس جائے گی اور آپ کتنے لوگ ہیں اوکے پچیس لوگ ہیں تو میرے خیال سے ابھی جو لیٹیسٹ بس جانے والی ہے اس میں قریب پانچ سیٹ ہی اویلیبل ہے تو مجھے اس کے دو دن بعد والی جو ہے بس ہے جو تھرسڈے کو جو بس جائے گی میں اس میں آپ لوگوں کی بکنگ کر سک کر دوں گا جی بالکل آپ کو جو ہے ایک تو آپ کا ایک آدھار اور جو ہے ایک ڈیٹیل آپ کی دینی پڑے گی اور جو ہے آپ کو ٹونٹی فائیو پرسینٹ جو ہے آپ کو ایڈوانس میں پیمنٹ کرنا پڑے گا گڈ گڈ گڈ بڑھیا ایک ہفتے کے لیے جو ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جس میں سیون نائٹس اور ایٹھ ڈیز کا پیکیج ہے اور وہ قریب جو ہے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کا ہے جی وہ ہوٹل کا چارج اس میں تو انکلوڈ نہیں ہے لیکن ہم آپ کہیں گے تو ہم ہوٹل چلیے ہمارے کانٹ ہاں ہوٹل سے کانٹیکٹ کر کے ہم وہاں پہ ہوٹل میں آپ کے لیے پہلے سے بکنگ کر دیں گے اور ہماری جو بس ہے آپ کو اسی ہوٹل پہ ڈراپ کر دے گی ٹھیک ہے سر ہماری ساری بسوں میں اے سیز اے سی ہیں اس میں چارجنگ پوائنٹ بھی ہے اور واٹر بوٹل بھی سارے ٹورسٹ کو ہم فری میں دیتے ہیں بریکفاسٹ اور لنچ کے لیے ہم جب بھی بھی راستے میں ایک اسٹاپچ پہ جو ہے بریک لیتے ہیں اور وہاں پہ جو کوئی ہوٹل ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ بریکفاسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تھرسڈے کے لیے آپ کی بکنگ کر دیتا ہوں تھینک یو سو مچ